हॅलो अलीशा कशें आस् तूं हांव बरें आसा आगो हांव पावलें हा गोंयान जाले चार दीस जाले म्हाका पावल्यार हय आमी बरीं आसा आनी केन्ना मेळयां हय ह्या विकान आमी मेळयां कळ्ळें तुका बरें रॅस्टॉरंट खंयचें आसा तें सांग पोवया फोंड्यां आ ऑके ऑके हा हा खंय ऑके फ्रॅश नुस्तें खंय मेळटा बरें सामकें बरें मेयटा न्ही मोडसो बिडसो तसलें आसता मुगो हा हा आमट तीख आमट तीख बी बरें जाता ऑके ओके ओके हा हा आं आनीक फोंड्या सोडून आनी खंय बरें आसा ह्या सायडीतल्यान तुमचें वेऱ्यां बीन थंय कांय ना थंय तितलें ना दिसता न्ही बरीं ऑके ओके ओके चणक बरें सामकें रवा फ्राय तशें आनीक बरीं तिसऱ्यांचें सुकें आनीक बांगडे आनी ताल्ल्यांचें बरें आमट तीख मेळ्ळें जाल्यार बॅस्ट जातलें सामकें मसाला फ्राय आं ऑके बरें बरें हा हा हा आनी आनी आनी किद् तूं सांग तूं सांग हांव एनी टायम रेडी आसा ऑके बरें बरें तर हा पळयता मिस्टर येता आल्यार पयता हा सांगता मागीर तुका सगळ्यांग हाडूं बरें तर बरें बरें ऑके बरें मागीर तें बील व्होडलें जातलें मुगो बील व्हडलें जातलें मागीर तें ऑके बरें तर ऑके बरें आ ब हय हय हय हा हा